जी बताइए जी सर आप की बात रामा स्टेशनरी शॉप से हो रही है बताइए हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं जी सर जी सर हम यहाँ आप के यहाँ हाँ जो भी सामान चाहिए वह सारे सामान हमारे यहाँ आवेलेबल हैं आप बताइए आपको किस तरीके का सामान चाहिए जी सर आप को पेन चाहिए और उसके अलावा क्या चाहिए जी सर आपको हमारे यहाँ तीनों तरीके का सामान मिल जाएगा पेन भी मिल जाएगा सीज़र भी मिल जाएगी पंचिंग मशीन भी मिल जाएगी और टेप भी मिल जाएगा जी सर आपको हमारे यहाँ ये सभी चीज़ें मिल जाएगी अगरचे आप चाहें तो हम आपको एक दो कंपनियों के नाम बता सकते हैं जो की पेन आप अपने यूज़ के लिए चुन सकते हैं सर क्या आप अपने पेन का बजट बता सकते हैं उस के हिसाब से हम आपको कंपनियां बता पाएंगे जी सर तो आपका बजट के हिसाब से आप को पेन के लिए सर सब से सही पेन बटरफ्लो का पेन मिलेगा जिसका प्राइज़ सर हमारे यहाँ एक पेन का प्राइज़ पंद्रह रुपये है सर आपको अगर से सर आपको अगर से एक पेन के पैकेट रखना हैं सर पाँच पेन्स होते हैं जिनका रेट वैसे तो पचहत्तर रुपए होता है लेकिन आप अगर से पैकेट में लेते हैं तो हम आपको सत्तर रुपये में ही देते हैं जैसे अगर से आप बीस पैकेट हमारे यहाँ से लेते हैं तो आप को टोटल चौदह सौ रुपये का भुगतान करना पड़ेगा सर सीज़र और पंचिंग मशीन एवं टेप के लिए सर तीनों के लिए सबसे सही कंपनी हमारे यहाँ नटराज की उपलब्ध है जी सर आपको हमारे यहाँ से पंचिंग मशीन भी मिल जाएंगी पंचिंग मशीन भी नटराज की सब से सही कंपनी हमारे यहाँ उपलब्ध है सर प्राइज़ हमारे यहाँ अभी आपको पंचिंग मशीन का अस्सी रुपये दिया जाएगा एवं सीज़र का प्राइज़ सर हमारे यहाँ एक सीज़र का प्राइज़ चालीस रुपये है और आपको टेप का एक टेप का प्राइज़ पंद्रह रुपये दिया जाएगा सर हमारे यहाँ ऐसी तो कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं कि हम आपको हर एक प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दे पाएं परंतु आपका टोटल बिल जितना भी होगा उस पर हम आपका स्टेशनरी प्रोडक्ट खरीदने पर पाँच परसेंट का डिस्काउंट ही दे पाएंगे सर आपका जितने भी प्रोडक्ट आपने हमें बताए हैं उन सभी का टोटल बिल अभी छह हजार सात सौ रुपये होता है सर आपको इसमें टोटल पाँच परसेंट ही डिस्काउंट दे पाएंगे हम जिससे आपका तीन सौ बीस रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा जी सर हमारे यहाँ होम डिलीवरी की भी सर्विस आवेलेबल है सर आप इतना हमारे यहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम आपको उसका कैश इसी में ही इंक्लुड करके मुफ़्त ही डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करेंगे